जेल्लै अ'ऊं घर होन्ना ते बूह्टें दी देख भाल अ'ऊं गै करना होन्ना क्योंकि मिगी बड़ा गै ज्यादा बूह्टें दे प्रति अपने कुदरत दे प्रति बड़ा ज्यादा लगाव ऐ ते जि'यां हून में घरै दे बाह्र जाना होऐ ते फ्ही हून एह् सवाल उठदा कि मेरे पिच्छुं दा कौन उं'दी देखभाल करदा ते में तुसेंगी सनान्ना मेरा इक दोस्त ऐ नुहाड़ा नांऽ ऐ बिषम प्रताप ते ओह् मेरे कन्नै गै रौंह्दा मेरा गोआंढ़ी ऐ ओह् ओह् मेरा इ'यां बड़ा पक्का दोस्त ऐ ते में उसी आक्खी ओड़ना होन्ना कि विशु दिक्खी लैएआं तू नुहाड़े घर दा नांऽ विशु ऐ नी तां करियै ते में उसी आखना होन्ना तू यार देखभाल करेआं फ्ही में उसी सनाई उड़ना होन्ना कि तूं हा सबेरे शाम्मी पानी देऊ उड़ा कर ते ओह् बी मिगी आखदा यार अगर मिगी चेता भुल्ली जाह्गा फ्ही में आखना कोई चक्कर नि में तुगी फ़ोन करी उड़गा ते नुहाड़े घरै दे मेरे कोल सारे गै नंबर पेदे अगर नुहाड़ा सोच्च ऑफ होऐ फ़ोन ते में नुहाड़े मम्मी दे फ़ोन उप्पर करी लैन्ना होन्ना नुहाड़े डैडी दे फ़ोन उप्पर करी लैन्ना होन्ना ते अ'ऊं हून में तुसेंगी सनान्ना परसों दी गल्ल ऐ में परसों गेदा हा राम नगर मेरा घर इत्थें न उधमपुर ते में राम नगर गेआ ते बड़ी गै धुप्प पोआ दी ही ते बूह्टे फकोआ ते दे हे ते सबेरे शामी उ'नें पानी बड़ा जरूरी हा कन्नै उ'नें दवाई बी शिडकाव करना हा क्योंकि मक्खू बी लगदे इन्न दिने च ते में उसी अपने दोस्त गी आखेआ कि तू केह् करेआं तू सबेरे उसी शिड़काव करी ओड़ना दवाई दा ते सबेरे शामी पानी देई उड़ना ते उस्सी चेता भुल्ली गेआ ते में अपने घर फोन कीता मम्मी गी महां मम्मी कुसै ने बीह्टे गी पानी दित्ता ते मम्मी होरे दी इ'यां सेह्त नि ठीक रौंह्दी नेईं ते में उ'नें गी आखू उड़दा हा ते मम्मी ने आखेआ नेईं यरा अज्ज ओह् बी निं आया विशु बी ते में विशु गी फोन कीता ते विशु दा फ़ोन आया सोच्च ऑफ फ्ही में केह् करां फ्ही में कीता नुहाड़े डैडी गी फ़ोन कीता महां नमस्ते अंकल जी विशु कन्नै गल्ल कराएओ ते विशु होर सुत्ते दे हे म्हाराज फ्ही विशु गी उ'नें ठोआलेआ फ्ही उ'नें केह् कीता विशु गी फ़ोन दित्ता बिशु ने गल्ल कीती में विशु गी महां विशु एह् केह् चककर ऐ तेरा एह् कोई तरीका ऐ एह् तेरा कोई ढंग ऐ पानी निं देना हा बूह्टे फ्ही जाइयै ओह् कुदै आया आखा दा ओह् यरा मिगी भुल्ली गेदा हा चेता ते फ्ही उन्न जाइयै पानी दित्ता बूह्टें गी फ्ही मरे बूह्टे बी ठीक रेह् फ्ही दो दिन उस ने गै दित्ता बूह्टे गी पानी कन्नै दवाई दा छड़का बी कराया फ्ही में आई गेआ आपूं फ्ही में आपूं गै लग्गेआ देन पानी ते होर एह्दे इलावा जेह्ड़े न ते मेरे डैडी बी करदे होंदे पर मेरे डैडी न जेह्ड़े न ते ओह् डिप्टी पर होंदे ज्यादातर ते फ्ही ओह् आंदे कदें कदें न ते मेरे डैडी गी मेरे कोला बड़ा ज्यादा ज्ञान ऐ इन चीजें दा